आजकलके समयमे जे छै विज्ञापन देनाइ बहुत ही आसान भए गेलै हइ किए कि आइ काल्हि किछौ करै छियै किछौ भी एहन होइ छै जे कि तुरन्त एक दुनियाके एक कोना कोनामे फैलि जाइ छै किए कि आइ काल्हिके न्यूज जे छै जेना कि विज्ञापन आर भए गेलै बहुत ही आसान भए गेलै जेना कि हमरा आरके जे छै अखबारमे दै छियै कोइ भी चीज तऽ अखबार से की होइ छै एक एक जगह पहुँच जाइ छै हरेक घर पहुँच जाइ छै या आइ काल्हि की भेलैए सब घरमे एक टा दू टा मोबाइल भए गेलैए जइमे कि सब जे छै सामाजिक मीडियाके यूज करै छै जइमे कि हमरा आरके भए गेलै फेसबुक चलबै छै इन्स्टाग्राम आर चलबै छै इसबमे होइ की छै कि कोइ भी जे छै ने आइ काल्हि एक कोनामे बैठ रहै छै किछौके वीडियो बनाइक डालि दै छै जे कि देशके कोना कोना तक पहुँच जाइ छै ठीक छै से आइ काल्हिके जे छै ने विज्ञापन देनाए कोनो बड़का बात नै भए गेलैए या या कोनो न्यूजेमे देनाए छै तऽ न्यूजमे दऽ दै छियै गे हम आरके जेना कि बहुत सारा न्यूज होइ छै या किछु अखबार होइ छै अखबार भए गेलै हिन्दुस्तान दैनिक जागरण प्रभात खबर या न्यूजेमे भेलै ई जी न्यूज भए गेलै आजतक भए गेलै इसबमे हमरा आरके आसानी से कोइ भी जे छै विज्ञापन दै छियै आओर ओ पूरा दुनियामे एक एक कोना कोनामे तुरन्त पहुँच जाइ छै एक दिन नहि लागै छै कि सबके कोइ भी न्यूज जे छै आसानी से पता चलि जाइ छै एहि खातिर जे छै विज्ञापन जे होइ छै ने बहुत ही आइ काल्हिके लिए रचनात्मको भेलैए आओर बहुत ही जादा प्रभावशाली तैं खातिर छै हमरा आरके सामाजिक मीडिया किए कि सब सामाजिक मीडिया आरके अथीमे रहै छै आओर सबके जे जादातर न्यूज मिलै छै सब सामाजिक मीडियाके थ्रू न्यूज लै छै आओर सबके घरमे एक एक मोबाइल रहै छै आओर उस से जे छै ओ न्यूज जे छै लै ले छै आओर ओ सब आओर की करै छै तऽ ओकरा सब जे छै अपनामे बातो करै छै ओ सब न्यूजके सब विज्ञापनके जे कि आइ काल्हि बहुत ही जादा फैल गेलै हइ आओर इसब चीज आइ काल्हि हमरा आरके बहुत ही आसान भए गेलै हइ कोइ भी चीजके विज्ञापन देनाए